हैलो नमस्ते ठीक तुस सनाओ अच्छा नेईं घर गै आहो ओह् थोह्ड़ा बहोत कूड़ा जेह्ड़ा घर निकलदा ओह् सुट्टना पौंदा

ते में अग्गें कोला दराड़ नेईं सुट्टगी इद्धर नेईं नेईं में इस चीज़ दा ध्यान रक्खगी एह् रुट्टी खाई लेई आहो ठीक ऐ